एक एक जानेवारी ह्या दिसा कॅल कलेंडरा प्रमाणें हो दीस म्हाका आवडीचो असो दुसरो दीस म्हणल्यार म्हजो पंदरा फेब्रुवारी म्हज्या भुरग्याचो बर्डे आसा ताका लागून तो म्हाका दीस आवडटा आनी तिसरो चोवीस मे हो म्हजो बर्डे ताका लागून त्या दिसा आमी एक घरांत म्हज्या अशी जेन्ना आनंदान तो दीस घालयतात आनी चवथो म्हणल्यार पंदरा अगस्ट ह्या दिसा आमी ब्रिटीशाच्या तावडितल्यान सुटून आमी स्वतंत्र जाल्ले आसा ती एक आनंदाची गोश्ट आसा म्हण तो दीस म्हाका आवडटा मागीर दोन ऑक्टोंबर दोन ऑक्टोबराच्या दिसाक लाल बहादुर शास्त्री आनी गांधीजीचो जल्म दीस आसा त्या दिसा तोय दीस आवडटा आनी लास्ट थर्टिफस्ट दीस त्या दिसा आमी वर्स सोंपिल्लें जिवन हे आनंद मनयतात ताका लागून तोवूय दीस बरो